आं मोनसे फिल्म सावथुनखौ नायदोंमोन बे सावथुननि मुङा जादों 'जोनोम जोनोम' नाथाय आं बे सावथुनखौ नायनानै आंनि गोसोआव बिराद दुखु मोन्दों मानोना बे फिल्मआ जाहैबाय लाभ स्ट'रि एसे दङ आरो बिनि बागै संसार जानायनि बागै इसे दङ मानोना बे सावथुना जोबोद मोजां आरो गिख्रंथावबो मानोना सासे सासे सेंग्राया सासे सिख्लाखौ मोजां मोनो नाथाय बे सेंग्राना सासे मोजां मोननाय दंबावो नाथाय सासे सिख्लाखौ बियो मोजां मोनबाय नाथाय बे सिख्लायाबो बिखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनबाय नाथाय उनावहाय सानैजों मोजां मोनलायनानै बिसोरो सानैजों गावस्रालायबाय आरो सासे सासे हिनजावखौ गावनि सासे मोजां मोननाय सिख्लाखौ बियो हाबा खालामबाय नाथाय सासे मोजां मोननाय हिनजावआ बिखौ हाबा जानाय होनना नुफैनानै बिनि गोसोआव ओरैबायदि दुखु मोनबाय गाबखांनाय फैबाय बिनि गोसोआ बायग्लिलांनानै बियो गाव गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाबाय जेब्ला बियो फोजोबनानै लानानै बियो सानसे बिखौ खिथेर लाफिनो खिथेर लानानै बिनि गोसोआव आत्मा सोमजिखांनानै बिखौ सिगिनाय फैयो आरो बिनि बिसि आरो बिनि फिसाजो आरो गावखौ मोनसे सोदोब एबा मोनसे सोदोब एफा एनै होननानै बिखौ गिहोखाङो आरो बियो गिहोखांनानै बिनि गोसोआव मोनसे साननाय फैबाय अब्ला लाभ स्ट'रिनि बागै आं बुंबाय जाहाथे बिदि दाजाथों जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बे सावथुनखौ नायनानै बिदि दासान बिदि जाथारनांगौ बे नङा